नोंगौ आं सासे मेथाइ खन्नो मोजां मोनग्रा सासे सुबुं नाथाय मोनसे दुखुनि बाथ्राया आं जेबो स्टेज बा माबा मोनसे सोरजोंबा लेंलांजानाय बहाबा गोजानाव पग्राम गाहैनाय बिदि गैया नाथाय आङो उन्दै समनिफ्रायनो गोबां मेथाइ खनबोयो माखासे मेथाइ आंनो निजा खन्थाइ लिरनानै आंनो खनबोयो आंनो खनो माब्लाबा समाव रावबो गैयै सिरि सिराय जेब्ला निजोम निराला बे समाव आङो मेथाइ खनो जोबोद गोसो होनानै आं खन्नाय जायो माब्लाबा माब्लाबा आं दुब्लिबारि बा आंनि बबेबा मोनसे बारि खनायाव आङो मेथाइ खनो गोबांथार मेथाइ खनबोबाय गोबांथार मेथाइ रोजाबनाय जाबोबाय नाथाय आं जे मेथाइ खनो बे बाथ्राखौ आंनि नखरनि गोबाङानो मिथिबावा दा सम आं सासे बैसो गोरा जानानैब्लाबो आंनि बुरैनि सिगाङाव आं गोबां मेथाइ रोजाबनानै फोरमायनाय जाबाय बुरैआबो आंनि मेथाइखौ गोसोखा होनानै बबेबा समाव खोना सङो नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेल' जेबो दामग्रा देग्रा बायदिसिना गैया हिसाबै आङो खन्नो गोसोब्लाबो बबेबा समाव बायदिसिना बैसागु फांसन जेरावबो खन्नाय जायाखिसै बे आंनि सिरि सिराय आं मेथाइ लिरो आंनो खनो बेफोर बायदिजोंनो आंनि मेथाइ रोजाबनाय खन्नाया बेखिनियावनो थांनाय जायो आं बेखिनिखौल' आंनि रोजाबनाय हाबाब माबाखौ बेयावनो दोननाय जाबाय